आङो संनाय खावनायाव बादिलाया आङो गावनि जानाय खिनिखौल' हायो गथ' गथाइफोरनोल' संना जाहोनो हायो आं जा एसे संना जानो हायो आङो आंनो गथ' गथाइफोरनो मावै दाङै संना जाहोयो एसे ओंख्रिया मा ओंख्रिफ्रा मोनजाब्लाबो मोनजायाब्लाबो ओह जानाय लोंनायब्लाबो एसे दब्लाबो आङो संना होयो गथ'फ्रा एखनबा बियो नांबावगौमोन होन्नानै आं बाहाय बारा होनाय जाया एसे एसेल' होयो गथ' ग'थाइफ्रा नांबावगौ होननानै बियोमोन आं होनायानो जाया आरो दा रायजो राजाफोरनि आङो संनाय खावनायफोरखौ बादिलायाबो मायाबो बिसिनि संनाय संनाय खावनायखौ जे थेला मोनो बांद्राय बुरजाबा आं हाया न'नि जानायखिनिखौल' हायो बे खिनिखौनो संना खावनानै जाहोनोबो एखमबा समाव टाइमआ मोना जायो स्कुलाव थांनायफोरनोबो संना जाहोनांगौ फुङाव फुंफ्राव संना जाहोयो ना बेदरफोरखौथ' संनोनो टाइम मोनैबादि खालामना लायो आंनो बेखौ फुंफ्रावबो संनाय खावनाय टाइमावबो आङो बायह्राफ्राव थांनाय जायो आखायनो आं गावनि जानाय खिनिखौल' गथ' गथाइ खिनिखौल' आङो सङै खावै जाहोयो जा एसे हायो बेखौनो संना जाहोयो थावबाबो थावाबाबो गथ' गथाइफ्रा बेफोरखौनो जानानै थाङो